सांगपाची म्हणल्यार चड करून बूक आमकां विकती घेवपाची गरजूच पडना कारण हांव जे कॉलेजी शिकता तें कॉलेजीची लायब्ररी इतली बरी आसा की थंयची बुक्स वाचून वाचून आमकां हाडपा वाचून दवरुपा मेयटा दुसरें म्हणचे पणजे आसा लायब्ररी लायब्ररीनी गोंय आमचें भरलेलें आसा खंयचेय लायब्ररींत चलयार फ्री बूक कार्ड वाच मागीर टायम जालो बूक दवर यो सेकेंड हँड स्टोर आजून मेरेन अशें लक्षांत येवना म्हज्या की आसा बूक सेकेंड हँड पूण फेस्तांक मागीर जात्रा आनी बीन बूक घेवन बसता आमगे सप्तकां बीन बूक घेवन बसलेले दिश्टी पडटा वाचपाक नाल्यार हरशी बूक विकती घेवपा जाय अशें ना की कारण आमगे लायब्ररी आमकां खूब प्रोवायड करा जाय तितली दीस घेया रिन्यू करा परत दवर्या रिन्यू करा अशें करून आमकां जाता दवरपा